गोंयचे मुखेल संगीत म्होत्सव आनी नाच म्हणजे पयलो स्थानाचेर आहा तो शिगमो कार्निवाल गोंयांतलो एक म्हत्वाचें आनी खाशेलो उत्सव म्हणल्यार शिगमो उत्सव ताका चड करून होळीची गोंयकार आवृत्ती अशें म्हणटात पूण तातूंत आपली वेगळी सांस्कृतीक रूच आसा वसंत ऋतूंत मनयतात असो हो पारंपारीक उत्सव हिंदू पुराण कथा लोक परंपरा आनी पोर्तुगीज वसाहतावादी पद्दतींचो प्रभाव घेवन पुर्विल्ल्या गोंयच्या चाली रितांतल्यान रुजला गोंयचे थळावीक हिंदू समाजानी वसंत ऋतू येवपाची परब मनयतात तेन्ना सावन शिगमोत्सवाक सुरवात जाता वायटोचेर बऱ्याच जैत मेळयतात आनी सैमाच्या कांय कल्पाचो उत्सव हो उत्सव धर्म पुराणकथा समाजीक चाली रिती हांची जिवन भरसन आसा होळी वसंत ऋतुच्या आगमनाची परब रंगात मनवतात जाल्यार शिगमो चड करून सामाजीक मेळाव्या मिरवणूक लोकनाचांचेर लक्ष केंद्रीत करतात दुसरो पारंपारीक कार्यक्रम म्हणजे धालो चंद्र पंचांगाक चैत्रासावन फाल्गून मरेन थळावे लोक तरेकवार उत्सव मनयतात धाव्या म्हयन्यांत गोंयच्या गांवांनी लग्न जाल्लीं आनी लग्न जावपा नाशिल्ल्या बायलांक धालोचो उत्सव मनोवपाची परंपरा आसा हातून पांच सात दीस नाच लोकगीतां वाचन पारंपारीक वेशभुशेंत अभिनय करतात मांड ह्या नांवान वन खाला त्या पवित्र सुवातेर दर राती तुळशी वनस्पती वांगडा एक पेडस्टल आसतात जे धालोंत वांटो घेवपी बाय बायलो जमतात पयल्या दिसा ते आवाहान वरवीं लोक देवताक धरती गायतारी आनी वन देवन मांड चेर येवन धालोंत वांटो घेवपाक सांगतात तिसरें म्हणजे सनबर्न फेस्टीवल गोंयांत वसुर्की जावपी सनबर्न फेस्टीवल हो भारतांतलो सगळ्या व्हडलो आनी नामनेचो इलॅक्ट्रोनीक डांस म्युजीक फेस्टिवल दोन हजार सात इस्वेंत सुरू जाल्ली सनबर्न एक जागतीक घडवणूक जावन वाडल्या संगीत मोगी आनी साव सरंबरांतले मुखेल अंतरराष्ट्रीय डी जे आकर्शीत केल्यात चड करून डिसेंबर म्हयन्यांत जावपी ही संस्था सोबीत वाघाटी वागाटर बिचाचेर जाता जंय विद्युत्करण करपी संगीत आनी दृश्याचो अतुलनीय मिश्रण मेळटा सनबर्न हो फकत संगीत म्होत्सव न्हय तो एक विसर्जनशील अनूभव जाणून व्हड प्रमाणांत उजवाडाचे शो विस्तारन मायचयेर सेटप आनी कला प्रतिश्ठपानां साजरी करणाचे वांगडाच आस्पावीत म्होत्सवाच्या लायनपांत सादारणा प्रमाणे ट्रान्स हाउस टॅक्नो आनी डबस्टॅप ह्या वेगवेगळ्या प्रकारांतले संवसारीक दर्जाचे कलाकार आसतात दुसरें म्हणजे सुपरसॉनीक फेस्टिवल हो गोंयांतलो आनीक एक व्हड इलेक्ट्रॉनीक संगीत कार्यावळ आसून तातूंत अंतरराष्ट्रीय डी जे आनी संगीत मोगी आकर्शीत जातात सनबर्न फेस्टीवल फाटल्यान आशिल्ल्या पंगडान हे घडोवन हाडला जरी सुपरसॉनीक खेळप